खे खेलों के बारे में जैसे कि हमें पता यह पता चलता था पहले हम लोग टी वी पर देखते थे टी वी पर इश्टार स्पोर्ट्स चैनल होता था उसपर देखते थे और अब भी थो एंड्राइड फ़ोन हो गया अब मेरा उसमें हम लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखे है इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर और बाकि कई सारे चैनल हैं जिसके हम मिल्क मेम्बरसिप लेकर रखे उस पर देखते रहते हैं है जिओ सिनेमा हुआ हॉटइश्टार हुआ हॉटइश्टार पर ही आ रहा था इंडिया इंडिया वेस्ट इंग्लैंड का टेश्ट सीरीज वह देख रहे थे अभी उसके बाद लेडीस आई पी एल चालू हुआ उसको देखे हम लोग शाम के टाइम आई पी एल चालू होता था बस टाइम पास होता था अच्छा लगता था क्रिकेट देखना भी अच्छा लगता था हम लोगों को जैसे अभी थे नेक्स्ट सीरीज आने चालू होने वाला है आई पी एल आई पी एल में अपने अपने अपनी अपनी टीम है अपने अपने खिलाड़ी हैं पसंद सब बैठ के देखते रहते हैं बहुत सारे दोस्त हैं जैसे हम लोग ऑनलाइन देखते रहते हैं और गेम खेल का मज़ा भी लेते हैं कई सारे कई सारे लोग हम लोग गेम खेलते रहते हैं देखते भी हैं ऑनलाइन देखते रहते हैं जी अभी जिओ जो सिनेमा पर आई पी एल स्टार्ट होने वाला है बाईस मार्च से उसमें अपनी अपनी टीम है सबकी फेवरेट है सबकी फेवरेट भी खिलाड़ी हैं सबका अच्छा लगता है यह चीज़ अपना अपना प्लेयर चूज करते हैं अपने अपने टीम देखते हैं सो लाइक अनलाइक बिकौटी कबड्डी भी हम लोग देखते थे एक और खेल कबड्डी देखते थे रनिंग और रनिंग का जैसे कि बहुत सारे खेल है जो टी वी चैनल पर आते रहते है हम लोग अभी यह सब नोटिफिकेसन ऑन करके रखा हुआ है हम लोग तो मेसेज आते रहता है हम लोग देखते रहते हैं क्या है कैसे है सब गेम अच्छा लगता है देखना भी बहुत सारे गेम है जो हम लोग देखते रहते हैं अभी लेडीस आई पी एल हुआ लेडीज आई पी एल हुआ दिल्ली और इश्क आर सी बी का उसमें आर सी दिल्ली भी अच्छी खेली हम लोग बैठ के देख रहे थे बहुत सारे लोग मोबाईल पर ही जिओ सिनेमा पर लाइव देख रहे थे हम थे कई दोस्त थे हमारे हम लोग लाइव देखते थे और न्यूज़पेपर में भी देखते है और अच्छे अच्छे कई सारे खिलाड़ी हैं जो दिखते रहते हैं अच्छा लगता अपनी अपनी पसंद है लोग अपने अपने खिलाड़ियों का चॉइस करते हैं देखते रहते हैं हूँ